जी मैं से मेरा शहर जबलपुर और मैं अपने अगर जिले की अपने शहर की कुछ काफ़ी बात बताना चाहूँ तो वो है कि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है कुछ जिनका नाम है भेड़ा घाट गौड़ी घाट और आपका घंटा घर ये सब जगह जो हैं आउ कुछ पार्क है नेहरू पार्क टैगोर गार्डन और भवरताल गार्डन ये सब जगह जो है लोग बाहर बाहर से आके घूमने के लिए आते है हमारे यहाँ देखने के लिए आते हैं ये गार्डन जो है यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं उनको बहुत पसंद पसंदीदा जगह हैं उनकी ये कि यहाँ पे आके खेल खेलना बहुत पसंद करते हैं आउ उसके बाद जो मार्केट लगता है वो वहाँ पे बच्चे खाना पसंद करते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है कई जगह जगह का खाना यहाँ पे बहुत अच्छा है कुछ चीज़ें जो यहाँ की खास है वो ये है कि की यहाँ आप नाश्ते में सुबह निकलेंगे यहाँ पे पोहा जलेबी जो है बहुत फेमस है यहाँ का खास कर के एम पी मे जो हैं वो पोहा जलेबी बहुत फेमस है क्योंकि हमारा जो लोकल फूड हैं वो ही पोहा जलेबी हैं तो यहाँ के लोग पोहा जलेबी खाना और यहाँ घूमना और इन सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं